हिंदी सिंधी वधीक पढ़ंदी आहियां बाक़ी हीअं पंजाबी गुरमुखी उर्दू उहा बि पढ़ी वेंदी आहियां त उन्हनि किताबनि में घणेई पसंदीदा किरिदार हूंदा आहिनि जेके वड़ियनि ताईं यादि रहंदा आहिनि संदनि हलण चलण गतिविधियूं ॼण अखियुनि अॻियां पेयूं फिरंदियूं आहिनि जीअं प्रेमचंद जा जेके किरिदार आहिनि उहे सभु अॼु ताईं असांखे यादि आहिनि उहा भुरी काकी हुजे उहो चिमटो हुजे दादी अम्मा जो हुन खां पोइ मु मूंखे जेको नावेल जे रूप में कृष्ण खटवाणीअ जा नावेल आहे सत ॾींहं तमामु हिकिड़ो मन जे तहुनि खे खोले उडेड़े सभिनी सिबियल टांकनि खे अंदरु जी ॻाल्हि चवण वारो आहे हुन में जेके पती पत्नी आहिनि ॿई सक्सेस डॉक्टर आहिनि पंजवीह साल शादीअ खे थी चुका अथनि सिल्वर जुबली मल्हाई अथनि वॾो शानदार भपकेदार फंक्शन थियो आहे ऐं हुन खां पोइ चवनि था हाणे हफ़्तो खनि हली थोरो रिलेक्स करियूं कंहिं हिल स्टेशन ते हिकिड़ो जर्नालिस्ट हुननि खां उन्हनि खे चवे थो तव्हां मूंखे परमिशन ॾियो मां बि तव्हां सां गॾु हला तव्हांजे हुन सफ़ल दामपतिय जीवन जो राज़ कहिड़ो आहे पंजवीहनि सालनि खां तव्हां पति पत्नी आहियो तव्हांखे कहिड़ो राज़ आहे ऐं उहो गॾु वञेनि थो हफ़्तो रहनि था ऐं ॿई पंहिंजे पंहिंजे रूम में आहिनि पंहिंजे बैक खे यादि था कनि पंहिंजे प्रिवियस में डॉक्टराणीअ जो को फ्रैंड आहे ऐं डाक्टर जी का गर्लफ्रैंड आहे बसि उहो उहे ॻाल्हियूं यादि था कनि ऐं पोइ सोचीनि था त छा असां हाणे सुखी रही करे को गिल्ट त कोन था करूं पंहिंजे पुराणे एक्स सां का बेवफाईअ त कोन था करियूं ऐं हुन सॼे चिंता में उदेड़पुर में मन खे मन जे टांकनि खे उडेरण में हुननि जी उहा हिल स्टेशन जी जेका यात्रा आहे उहा हले थी ऐं सत ॾींहं सचु पचु जेको बि पढ़ंदो हुनखे घटि में घटि सत साल त निंड कोन ईंदी जेतिरा सुठा उहे किरिदार आहिनि बाक़ी किरिदार त असांजे पुराणनि जा असांजे महाभारत जा असांजे रामायण जा राम सीता लछमण हुजनि उहे किरिदार बि यादिगार आहिनि छाकाणि त उन्हनि खे हर साल कॾहिं न कंहिं न कंहिं उन्हनि जे फ़ंक्शन ते ॿुधूं था ॾिसूं था रामलीलाऊं ॾिसूं था नाटक ॾिसू था उन्हनि जा त अहिड़ा घणेई किरिदार आहिनि जिनि खे ॾिसी दिलि थींदी आहे त काश असां बि इन्हनि जहिड़ा थियूं ऐं किथे कंहिं किरिदार पात्र ते को ज़ुल्म थींदो आहे हुनखे का तकलीफ़ हूंदी आहे त हुनजे लाइ कॾहिं कॾहिं भॻवान खे बि डोरा पो ॾींदा आहियूं प्रभु न कहिड़ो न पाप कयो वीचारे जे मथां एतिरा ज़ुल्म छो हेतिरा दुख छो त इहे साहित्य जा जेके किरिदार आहिनि पात्र आहिनि उहे असांजा ॼण घर जा भाती थी वेंदा आहिनि पंहिंजा मिट माइट थी वेंदा आहिनि यार दोस्त थी वेंदा आहिनि जीअं असी हिकु पिक्चर ॾिसी ईंदा आहियूं उन्हनि टिनि कलाकनि जी स्टोरी भली पंद्रहें मिंट में ॿुधायूं पर उहे किरिदार असांजे अखियुनि अॻिया पिया फिरंदा आहिनि पिया कम्पेयर कंदा आहियूं कंहिं न कंहिं सां जेका ॾिसंदासीं हा हिन हिरो जहिड़ो ही हिन हिरो जहिड़ी त उहे किरिदार असांखे यादि रहनि था सत ॾींहं वांगुरु भुरी किरिदार आहे सुंदरी उतमचंदाणीअ जो जेका पाटिशन खां पोइ पापड़ विकिणे थी वञी घर घर में

कंहिं कंहिं किरिदार जेके पोइ ढावा आहिनि जिनिखे तमामु घणो पैसो थी वियो आहे ऐं हुन पैसे जी अकड़ आहे उहा उन्हनि जे ॻाल्हाइण मां उन्हनि जे पाइण मां हलण मां चलण मां ज़ाहिर थींदी आहे अहिड़नि किरिदारनि खां कॾहिं कॾहिं मन में उदासी बि ईंदी आहे त काश ई पंहिंजे हिन पैसे जो किथे सही जॻह ते इस्तेमालु कनि पंहिंजे चरित्र खे अञा ऊचो करे सघनि अहिड़ियूं घटिनाऊं उन्हनि जे जीवन में थियनि किथे को दान पुण्य कनि कंहिं ॿ टे ॿार एडॉप्ट कनि जिनि जे पढ़ाइण जो सॼो ख़र्चु उहे कढनि त शायदि का सामाज खे मदद मिली सघे का दिशा मिली सघे बाक़ी जेको बि किताब पढ़ हुनजा किरिदार असां साॻा ई हलंदा आहिनि उथंदा आहिनि विहंदा आहिनि